हमर क्षेत्रक बच्चा सब यू पी एस सी आई टी टी आई आई टी परीक्षा तैयारी अपनेसँ करैत छथि आओर अपने पाइसँ अपन गार्जियन सपोर्टसँ करै छथि हिनका सभके कोनो ओहन सुविधाक उपलब्ध नइ होइ छैन जइसँ हुनका सभके यू पी एस सी आई आई टी करैमे किछु सहायता हेतैन सरकार से आग्रह करब जे हमरा सभके क्षेत्रमे ई सभ करैके लेल स्कॉलरशिपके प्रावधान करथिन